बोसोन खान्थिना मोसौ मोसानिखो होनदोंना मोसौ मोसायाथ' जोंथ' फिखायोआनो अमायाव फैयो ना फैया अमायाबो फैगोन जोंनिया मोसौ मोसा अमा बोरमा इफोरखोथ' जों फिखायोआनो बेजोंबो जों मुलाम्फा मोन्दों आरो बहुद मुलाम्फा मोन्दों मोसौ गाइखो जों लायो जोङो माबायाव फानो सिमलायाव जों केजि हिसाबै फानहैयो आरो गायखेरखो इयाव इसे इनै मुलाम्फा मोनदो बे मुलाम्फाजोनो सोरबाबा जादों सोरबाबा लोंदों इनिफ्राय सोरबाबा इसे इनै इन्काम खालामदों आरो मोसौ फियो जों बोरमा फियो दाउ अमा फियो इदि आरो जों इनिफ्राय आरो जों मैदेर दावदेरजों जों माबा गैयालै जोंहा मैदेर दावदेरजों जोंहा मुलाम्फा गैया जों हाग्रानि जुनारजों जोहा माबा मुलाम्फा गैया हाग्रानि जुनाराबो फैयो आरो जोंनियाव फैब्लाबो खेथि बाथिखो जानो नागिरो जों होयो होनानै हरो जों जेबो अयनाय खालामा आरो डिपारमेन्टनि मानसियाबोथ' जोंखो जेबोखोनो होना इसोरो खोब मोजां सलिना दङो ओ मैदेर दावदेरफोरखो इसोर जेबो अयनाय खालामा आरो सिखाराव थांग्राफोरखोबोथ' इसोरनो लगायन होखायो इसोरनो खिथाजोबखायो सिखाराव हाबदोब्ला इसोरनो खोथाखायो इनिफ्राय दा जोङो डिउथिया इसिनिया खम इसिनि डिउथिया दायो बेल'सै ओमफ्राय जोङो बोरमा अमाखोथ' जों फिखायोआनो दाउ अमाखोथ' जों फिखायोआनो बेजों जों मुलाम्फा मोन्दों आरो इसे इनै जायानो ओइ माबा मोसौ फिना लाया बियानो जब्रा जन्था जाब्ला सिखिथसा खालामनो थाखा फैसा मोनाब्ला जों मोसौखौ फाननांगोन फाननानै जों सिखिथसा खालामनानै लानांगोन जेनेबा बिखो फानबाय बि गैयाब्ला जों अमा दं अमाखो जों फाननानै बेजोबो जों सिखिथसा लानांगोन बोरमाजोंब्लाबो जों सिखिथसा खालामना लानांगोन आरो दाउजोंबो जों सिखिथसा खालामना लानांगोन इदिनो जोङो दाउ अमा जों इखो गुर'बथ' होनानै जों फियो बेखिनिआनो आंना